जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में एक व्यक्ति है जिनका रोल मॉडल क काफ़ी अच्छा है मैं उनका नाम बताना चाहती हूँ आपको उनका नाम डाक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर है यह यू पी एस सी के प्रीपेरेशन कराते हैं और विकास दिव्यकीर्ति सर से मैं काफ़ी प्रभावित हुई हूँ उनके वीडियोज़ देखती हूँ मैं उनके इंटरव्यू वाले विडियोस देखती हूँ मैं वह बच्चों का काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते है और बहुत ही अच्छे सरल सुसज्जित शब्दों में किसी भी भाव को प्रस्तुत करते हैं तो मुझे उनकी यह कला बहुत ही अच्छी लगती है वह एक फ़िलॉसोफर है उनका उनका दर्शनशास्त्र मुझे बहुत अच्छा लगा है उन्होंने मुझे काफ़ी प्रभावित किया है और मैं उसे डेली एक विडियो तो मैं उनका ज़रूर देखती हूँ जिससे मुझे काफ़ी चीज़ें पता चलती है और वह हमारे दैनिक दिनचर्या में भी उस चीज़ें को उनके नैतिक मूल्यों को आधार बना कर हम अपना सकते है और यह हमें मनोबल प्रदान करता है और हमें काफ़ी जीने के लिए प्रेरित करता है यदि हम उदास भी होते हैं तो उनका एक विडियो देख लेने से हमें काफ़ी मतलब मोटिवेट हो जाते हैं और वह हमारे एक बहुत अच्छे से हमें मोटिवेट करते हैं और हम उसे ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं और मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं उनको का मतलब काफ़ी सुनना पसंद करती हूँ जिससे कि मुझे अपना अपने पढ़ाई में उस उनके उनके द्वारा दिए गए नैतिक मूल्यों को मैं आधार बना कर पढ़ती हूँ तो मुझे पढ़ने में काफ़ी सफलता भी मिलती है और कठिनाई नहीं मिलती और